आमचे रांदचे कुडींतलीं विद्युत उपकरणां म्हणचे मिक्सर ग्रांयडर गॅस सिलिंडर ऑव्हन आनी इंड्कशन अशीं उपकरणां आतां आमी वापरतात पूण पयलींच्या काळान जेन्ना लायट आसनाशिल्ली तेन्ना लोक मिक्सर बीन कांय नासले लोकां कडेन लोक बरे वाटणीचेर वांट्टाली मिरसांग आनी ती मिरसांग वांटपाक बरे कश्टय लागताले बायलांक जे म्हणजे एक्सर्सायजूय जाताली बायलांची बरी आनी ती मिरसांग जी आसा ती बरी पातळूय वांटणें जातालें तें आतां मिक्सराचेर तूं कितले फावटीं ती एक एकदा लाय मिरसांग ती जाय तशी तुका बरी पातळ केन्नाच जायना ती परत परत परत परत घेवन तुका उदक घालून घालून हें करचें पडटलें पूण तेन्ना एकूच हातूंत बरी जर तुमी वांटलें तें जाल्यार बरी पातळ जाताली मिरसांग वाटणीचेर जेन्ना करतालीं तेन्ना आनी पयलींचें कशें गॅस सिलिंडर बी नासले चुलीचेर रांदताले सगळे सगळें जें कितें खाण आसतालें तें चुलीचेरूच रांदप आसलें सो आदी लोक बरे काट्यो लागीं करतालीं तीं मागीर सुकयतालीं दवरतालीं बरीं पावसांत बी भिजूंक दिनाशिल्लीं आनी बरीं तीं सुकयिल्लीं हींच चुलीक वापरतालीं आनी पयलीं कितें मिक्सर बीन नासलो सो चुलीर करतालीं आनी वाटणीचेर वांट्टलेले जे मिरसांग आसताली तातूंत जेवण आनीक बरें जातालें म्हणजे आतांचें कशें लायट ना जाल्यार तुका मिक्सर चलपाचो ना मिक्सर चलचो ना जाल्यार तुजें वांटण जावंचें ना पयलीं ती गरजूच नासली बिकॉज लायटीचो कांय हेच नासलो संबंदच नासलो लायट ना सुद्दां जाल्यार तुवें सुशेगाद तुज्या वांटणीचेर मिरसांग वांटून वेवस्थीत वांटून तुजें जेवण रेडी जातालें आतां आमी इतलीं डिपेन्डंट जालां लायटाचेर की मिक्सर ना जाल्यार आनी आनी कांय जेवणूच ना अशें जाता आमचें आनी आतां आमी चुलीच्या जाग्यार गॅस सिलिंडर वापरतात ती शेगडी वापरतात त्या शेगडी खातीर त्या शेगडीचेर आमचें रांदप बी जाता सो ताचो सगळो सिलिंडराचो आतां प्रायस कितले हाचेर आसा रायजाचेर आसा की तो परत मागीर एडीड हें एक्सटॅन्शन ऑफ बजट आनी ऑव्हन बीन सगळें आतां तें लग्जरी जालां म्हणचे तुका कॅक करपाक जाय तुका जेवण गरमच करूंक जाय पयलीं कितें तुका गरम जाय जेवण जाल्यार तूं चुलीचेरूच दवर मातशे तशें गरम कर आनी जेय तशें आसलें आतां आमी इतलीं डिपेन्डंट जालेलीं आसात ह्या सगळ्यांचेर बॅसिक्ली आमी इतली इलॅक्ट्रिसिटी ओरिएण्टीड आनी डिपेऩ्डंट जालेले आसात की आमकां अशें दिसता की ती ना जाल्यार हीं खंयचींय यत्रां चलची नात आनी जेवणूय मेळचें ना पूण अशें नासलें पयलींच्या काळांत असलें कांय नासलेंच पूण तरी सुद्दा लोक वेवस्थीत रांदून जेवून खावून वयल्यान बरें तांचें जगणें आनी आयुश्य आसलें आतां कितें पयलीं तें करून जातें एक आसतालें जात्याचेर कितें तें बरें पीठ दळटाले की ते लाडू करूंक जाय जाल्यार ते दळणी ती ताचेरूच कळटाली आतां कितें जातें तें मुसळ वांटणी फक्त लग्नाच्याच कार्यांक ते हळदी खातीरच मातशे शोआ खातीरूच दाखयतात आनी करतात पूण पयलीं तें सगळें कितें प्रत्येक दिसा करी तें दातें जेन्ना घुंवडायताले तातूंत एक बरो एक्सर्सायज जातालो मागीर मिक्सराच्या जाग्यार वांटणी आयली जशें सांगलां हांवें चवथेचेर सुद्दा बरे ते वांटणें गोल गोल घुंवडावनूच ती बरी वांटण बरें बारीक जातालें आनी मागीर तें जेवण आनीक बरें लागतालें आनी आतांच्या भशेन पचपचीत अशें जायनासलें आनीक बरें जातालें आनी पयलीं आमी कशीं द फॅक्ट देट आमी चड डिपेन्डंट नासलीं लायटीचेर आमी बऱ्या तरेन जगतालीं म्हणजे हॅल्थी रावन आतां आमकां सगळें इझी जालां आनी इझी जालां बट देट तें आमच्या आरोग्याचेर दिसता आमकां सगळो इफॅक्ट आमची एक्सर्साय्ज तितली जायना एक्सर्साय्जूय जायना आनी जेवणूय तितलें बरें जायना सो पयलींची उपलब्ध हें जेन्ना कांय नाशिल्लें तेन्ना आमचें एकच्युली आरोग्य बरें आसलें आतांच्या पेक्षा आनी तो अनुभवूय खूब वेगळो आसलो सगळ्यां खातीरूच